पशुपालनसँ सम्बन्धित कोइ भी आन कानून नियम लागू नहि होइ छै पशुके कहीँसँ भी मतलब चारा दै सकै छिए कहीँसँ भी घास काटिके कहीँ ओकरा बान्हिके खिला सकै छिए कहीँ भी ओकरालए फसल उगा सकै छिए ओकरा खिलाएले अभी तऽ बहुत तरीकाके ई दाना भी मिलै छै खिलाएले गाइके अभी तऽ गाइके लिए पशुपालनके लिए सरकार लोन भी दै छै गाइके इन्श्योरेन्स भी होइ छै अगर गाइके किछु हो जाइ छै तऽ ओकरालए पइसा भी मिलै छै गाइ गाइके एकदम खाना खिलाइ पिलाइलए कोइ भी ई नहि होइ छै अभी कहीँ भी ओकरा बान्हि सकै छिए कोइ भी पर्यावरणके कोइ भी नियम कानून नहि छै हम जहाँ चाही वहीँसँ ओकरा वहाँपर बान्हिकऽ गाइके खिला सकै छिए कोनो यूट्यूब चैनल या अखबारसँ देखिकऽ हम किछु नहि बोलि रहल छिए हम अपन मोनसँ अपन पशुके अन्न दै छिए चारा दै छिए खाइलए किसी प्रकारके